हमरा आरकेँ तऽ हरियाली मतलब इएह छै कि बाधमे धान लागल छै हरियाली गाछ वृक्ष इएहसभ हरियाली छै जे गरमी होइ छै तऽ हमरा आरकेँ धूप कभी रौदा कभी धूप कभी मतलब हवा बसात रहै छै तऽ हमरासभ हवा लगबै लए बाधे बाध निकलि जाइ छियै बाध हरियाली बाध गाछ वृक्ष आमके गाछ कटहरके गाछ बाँस इएहसभ मतलब कि छै बाध वनमे हमरा सभ उएहसँ हवा या घूमय फिरयके लिए कोनो तऽ अथी नहिए छै हमरा आरकेँ घूमय फिरय लए इएह बाधे वन जाइ छियै बाधे जाइ छियै एगो नहर छै बड़ा बड़ा नदी छै कोनो पहाड़ तऽ हमरा आरके नहि छै एरियामे मतलब नदी छै पहाड़ नदी छै नहर छै इएहसभ मतलब कि हमरा आरके छै हरियाली इएहसभ घूमय लेल नहरेपर की सड़केपर की बाधेमे इएहसभ नदी आरके कात गेलहुँ घूमय फिरयके लिए बाध हरियाली मतलब हमरा आरकेँ बाधेमे छै इएहसभ छै कि मतलब बहुत अच्छा लागै छै एहि सभमे हवा लगबयके लिए हमरा सभ निकलि जाइ छियै बाध हरियालीमे देखय सुनयमे इएहसभ कदम्बके पेड़ सिम्मरिके गाछ इएहसभ मतलब बाधमे छै शीशो गाछ बाँस आमके यहए सभ मतलब कि ढेरी मतलब ढेरी तरीकासँ मतलब कि छै गाछ बहुत किसिमके गाछ वृक्ष छै हरियाली मतलब कि हमरासभ उएह सभमे घूमै फिरै छियै अच्छा लागै छै मतलब गरमी कभी धूप कभी रौदा भए जाइ छै तऽ कभी कभी तऽ मतलब हमरा आरकेँ ओन्नऽ बाधे निकलै छियै ने हरियालीमे हवा लगबयके लिए घूमय फिरयके लिए खेती कोला छै हमरा आरकेँ खेती कोला करै छियै तऽ हमरा से खेतियो कोला ने जेबै बाध वन जेबै हरियालीमे एही सभमे हमरा सभ घूमय फिरयके लिए जाइ छियै देखय सुनयके लिए एतनी मतलब कि सभचीज बढ़िआँसँ मतलब हमरा सभकेँ रहै छियै करै छियै जाइ छियै घूमय फिरयके लिए बाध वन छोटा छो छोटा मोटा नहरो छै बगलमे छोटा मोटा नदियो छै पोखरिओ छै इसभ बात कि नहि छै छोटा मोटा सभचीज थोड़ा थोड़ा सभचीज छै छोटा मोटाके इएह सभमे हमरा सभ घूमै फिरै छियै इएह लए कऽ मतलब छियै घूमय फिरयके लिए मतलब जाइ आबै छियै करै धरै छियै जाइ छियै घूमय फिरयके लिए बाधे वन जाइ छियै मतलब मालो जालो घास भुस्साके लिए हमरासभ ओन्नऽ निकलै छियै भैँस माल जाल पोसै छियै खेती कोला करै छियै खेतिओ मतलब घूमय फिरयके लिए किछु थोड़ा लगोमे पासमे छै दूरोमे छै तऽ हमरा सभ जाइ छियै घूमय फिरयके लिए जाइ छियै बाध वन घूमय फिरयके लिए देखय सुनयके लिए गेलहुँ हवा घरमे गरमी लागै छै तऽ चलि जाइ छियै बाधे हरियालीमे चलि जाइ छियै घूमय फिरयके लिए मतलब नदीके साइडमे नहरके घूमयके लिए हरियाली हमरासभ घूमय फिरयके लिए जाइ छियै